ایسی کئی ساری چیزیں ہیں جو میں اپنے معاشرے سے کہنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ ان باتوں پہ غور کرے اس میں پہلی چیز ہے صاف صفائی رکھنا میں چاہتا ہوں سارے لوگ جو ہے اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرے رہنے میں اپنا اپنی امداد دیں اور وہ کوڑے کچرے کو کہیں بھی باہر سڑک پر یا کسی کھلی استھان پر نہ پھیکے ساتھ ہی میں چاہتا ہوں کہ وہ وہ پلاسٹک کا استعمال کم سے کم کریں کیونکہ پلاسٹک کے گلنے میں بہت وقت لگتا ہے اور یہ پریاورن کے لیے بہت ہی ہانکارک ہیں ساتھ ہی کئی بار جانور پلاسٹک کو کھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں اس اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے وہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ اپنے آس پاس ادھک زیادہ سے زیادہ پیڑ پودھے لگائیں اس سے ہمیں گلوبل وارمنگ سے کا سامنا کرنے میں مدد ملتی ہیں جن لوگوں کے پاس زیادہ جگہ نہیں ہیں وہ اپنے بالکنی میں چھوٹے چھوٹے گملوں میں ایسے پودھے لگا سکتے ہیں جن سے ہمیں زیادہ آکسیجن ملتی ہے اس سے ہمیں جو ہمارے آس پاس کا موسم ہے اس کو بھی ایک قابو میں رکھنے میں مدد مدد ملتی ہے اور ہمیں آکسیجن بھی ملتی ہے ہمیں ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو پریاورن ہے اس کا جو توازن ہے اس کو برقرار رکھنے میں ہمیں بہت ساری مدد ملتی ہے تیسری چیز ہے وہ ہے کہ جو ہوا کی جو آلودگی ہے جو ایئر پالیوشن ہے اس کو کم کرنے میں کم کرنے کی کوشش کرنا اس میں اپنی طرف سے مدد جو ہر ممکن مدد کرنا بہت سارے لوگ جو ہے کار اور ایسے وہیکلس سے سفر کرتے ہیں جس سے دھواں ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اور کئی بار ایک ویکتی کے لیے ایک پوری کار سے لوگ سفر کرتے ہیں جس کی وجہ سے ٹرافک جام بھی بہت زیادہ لگتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایسے واہنوں کا استعمال کریں جو الیکٹرک سے چلتی ہیں اور جس سے دھواں نہیں اے سی بسیز الیکٹرک بسیز نکالی ہیں جو الیکٹریسٹی پہ چلتی ہے اور ان سے پولیوشن نہیں ہوتا

سے سفر کر سکتے ہیں جن سے ٹرافک سے بھی نجات ملے گا اور پالیوشن پر بھی کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی ساتھ ہی پھر بھی کچھ جن لوگوں کے پاس اپنی ڈیزل یا پیٹرول والی کار ہے وہ اس کو بدل کے الیکٹرک والی کار خرید سکتے ہیں جو کہ ابھی مارکیٹ میں سب کے لیے موجود ہیں ا ور زیادہ اکیلے چلنے والے لوگوں کے لیے الیکٹرک اسکوٹر اور بائیک بھی اب موجود ہیں جن کا استعمال کر کے وہ نہ کیول ٹریفک جام کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں بلکہ ہوا کی آلودگی کو بھی کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں